ہیلو یس سر پراپٹی ڈیلر بول رہے ہیں جی تو مجھے پلاٹ لینا تھا ادھر سلطان پوری کی طرف جی پچیس سے تیس گز میں

جی دہلی میں کیا نام ہے یہ سلطان پوری جی جی جی جی جی جی اگر بنا مل جائے تو زیادہ بہتر رہے گا جی جی مطلب تھوڑا گلی وغیرہ پکی ہو پانی وانی آتا ہو پرائز کوئی دس سے پندرہ لاکھ کے اس میں دس سے پندرہ لاکھ کے بیچ میں کوئی مل جائے پلاٹ جی جی جی جی ضرور ٹھیک جی کیا جی جون کے مہینے میں ایک تاریخ کو آتا ہوں آپ کے پاس ابھی ایک آنے والی ایک تاریخ کو جی جی اب آنے والی جو ایک تاریخ جی